पंज सिप्टेंबर उणिवीह सौ पंटीह चोवीह अक्टूबर उणिवीह सौ छाहठि टीह जून ॿ हज़ार ॿारहं हिकु जुलाए उणिवीह सौ अठहठि छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाहु